मिथिलामे मैथिली भाषा बहुसंख्यक लोक बजै तऽ छै एहि दुआरे एहिठाम जे छै से अन्य अन्य भाषा जे छै ओहिमे विशेष रुचि लैवला कम लोक भेटै छै मिथिलामे मैथिली लोक विशेष रुचिसॅं अपना अपनत्वसॅं बाजैत छथि आ मैथिलीसॅं विशेष लगाव राखै छथि आ मिथिलामे जे खिस्सा पिहानी छै से माय दादीसॅं सुनय छथि तैं दुआरे हुनकासभ लए मैथिली नीक भाषा छै आ मैथिलीमे जे लोक मिथिला कल्चरमे जे लोक छथि ओ अन्य अन्य भाषा पर विशेष फ़ोकस नहि दै छथिन ओकरा दिस भटकै नहि छथिन